जय झूलेलाल असां मोबाइल में ॾिसंदा आहियूं प्रोग्राम ऐं उहो मोबाइल असांजे लाइ ॾाढो सुठो मोबाइल आहे असांजा माइट मिट माइट परे रहनि था असां में हुनखे ॾिसूं था ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थिए थी हुनखे ॾिसी करे ऐं हुन खां ॿ ॻाल्हि शब्द ॻाल्हायूं था ऐं हुनजी चहिरो ॾिसी करे असांखे ॾाढो ख़ुशि थो थिए कोई बीमार आहे या सीमार आहे यां हास्पीटल में आहे उते बि असां वास्प में ॾिसी करे असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं ॿियों असां घर में कंहिं महिल फुर्सत में वेठा हूंदा आहियूं त कंहिं महिल लाइट जो बिल भरिणो पवंदो आहे त लाइट जो बिल भरींदा आहियूं ऐं कंहिं खे ॾे वठि पैसे में कंहिं खे ॾियणा आहिनि पैसा ॾह हज़ार रुपया पंज हज़ार रुपया पोइ असां उन्हनि खे जी पे में मोकिले छॾींदा आहियूं हिकु सेकंड जे अंदरि पैसा पहुची वेंदा आहिनि असांखे मेसेज स्ची वेंदो आहे बि तव्हांजा पैसा मिली विया असांखे असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे भई हिकु सेकंड में पैसा पहुची विया असां अञा हिते वेठा आहियूं ऐं असांजो कंहिं महिल टाइम पास न थींदो आहे त असां तव्हां मोबाएल खोले करे असां यूट्यूब ॾिसंदा आहियूं कहिड़ो न कहिड़ो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं तारक महेता का उल्टा चश्मा ऐं उहो प्रोग्राम असां वधि में वधि अधु कलाकु ॾिसंदा आहियूं ऐं अधु कलाकु खां पोइ टी वी इहो मोबाइल बंदि करे छॾींदा आहियूं ऐं अॼुकल्ह त ॿारनि जो अहिड़ो हिसाबु किताबु आहे ॿार त ॿ ॿ कलाक अढाई अढाई कलाक मोबाइल में ई दम ई दम लॻी ल पिया आहिनि कोई ॾिस त गेमियूं पियो करे कोई ॾिस त कंहिं सां ॻाल्हाए थो ॿ ॿ कलाक हुन में असांखे एक्चुल में नुक़्सानु आहे असांखे फ़ाइदो बि जाम आहे असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे फटाफट में माण्हू सां ॻाल्हायूं था फटाफट में पैसा था पहूची वञनि माण्हुनि जो असां माइटनि जूं शिकिलियूं था ॾिसूं ऐं ॿार हुनखे हिकदमि ई ॿ ॿ कलाक वेही करे हुन में री अखियुनि जी जोति भी ॾाढी वेंदी आहे ऐं मथे में सूरु पवंदो आहे ऐं ॿारनि खे घड़ी घड़ी मोबाएल खपे गेम्स खपे ही खपे असां वांगुरु प्रोग्राम न खपे भई ॿ थोरो प्रोग्राम ॾिसूं या कंहिं सां ॻाल्हायूं त असां लाइ मोबाइल हिकिड़ो ॾाढो सुठी शइ आहे असां लाइ ख़राबु न हुनखे यूस कजे टाइम टू टाइम थोरे टाइम लाइ यूस कजे हेॾो वधीक बि न